ترقی اور نشو و نما کے علاوہ اور سینٹر دہلی ضلع کو درپیش اہم چیلنج اور مواقع یہ ہیں کہ دہلیز میں پاس میں ہے اسپتال مل جاتے ہیں کہیں کہیں پہ دور ہوتے ہیں تو دہلی ضلعے میں پاس ہی میں استپال مل جاتے ہیں کالجز ہیں ایمس سینٹرس ہیں یونیورشٹیز ہیں اور اور میٹرو اسٹیسنس ہیں یہ سب چیزیں اچھی اپلبدھ ہیں دہلی ضلعے کے اندر اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں جیسے کہ یونیورسیٹیز میں جلدی سے ایڈمیشن نہیں ملتا ہے اور کالجز میں بھی فیس زیادہ لیتے ہیں اور اسپتال میں بھی ایک پرابلم ہے جو کہ اگر کوئی سیرئیس ہے اور اس کو جلدی سے نہیں لیتے ہیں نہیں بھرتی کرتے ہیں ہاسپٹل والے